औ मामोन फार्निसारआथ' दङ र' बे गाम्बारि दङ सिसु दङ सिगुन दङ टिथा साब ओइ बे लालफमानि दङ मानि दंफां लानानै दंफां आरो बेसाद लानानै बेसाद दाम जाहैसिगोन दा मामोन फार्निसाराथ' दं नोंथांनो दा फालें नांगौ ना भलि सेयार नांगौ ना बेन्स नांगौ अ आलना फालें माखा नांजोबगोन होमबालाय बेथ' सिगुनाथ' दाम गोलैगोन ओरैनो बार' हाजार गोलैगोन सिगुना टिथाफ्रा ओरैनो सिसुआबो एखेयानो गोलैहैगोन सिगुनजों आमफ्राय गाम्बारिफोरनि लायोब्ला ओरैनो नौ दसआ गोलैगोन हाब बेबोथ' बहुथ दाम गोलैगोन बेबो बे माबानानै दंफा लायै दंफां जागोनथ' आमफ्राय आरो डिजाइनजोंबो खोथा थाबाय डिजाइनजोंबो खोथा थाबाय बियो जायखिजाया नोंथाङा मानि माब्ला फैगोन माला जे बहा हरगोन बा फिसा हिनजावखौ हरोबाथ' नोंथाङा मोजां दंफां आरो मोजां डिजाइननि बस्थु लानांगोनथ' बे डिजाइननि सायाव सोनारगोन आरो माबाया दामा ओरैनो आं फरमेल बुंहरबाय बेफोरखौ आमफ्राय आरो दा आं बार हाजार होनदोंब्लाबो बेनिफ्राय साबसिन जुदि डिजाइन नांगौब्लाथ' बियो फन्द्र हाजार अथ्र हाजार ओरैहाय गोलैला जोबहैयो आमफ्राय आरो खम बेसेनाव जानायबा गाम्बारिखौ लानांगोन गाम्बारिया एसे खम जागोन अ आं नोंनो आरो फिसा हिनजावनो हरनाय खोथा ना गाज्रिखौ हरोब्लाबो अखान्थि जागोन दावराव दावसि जागोन आरो बया मोनगोन आरो ओंखायनो है माबाखौनो लांना बे सिसु नङाब्ला आरो बे सिगुनखौ लांनो हागोन आरो सालनिबो दं बे टिथा साब दं बेफोरोथ' बुरजा दामनि बुरजा दाम गोलैगोन आरोखि ओरैनोथ' नोंथां ओरैनो साट छ' हाजारसो ट'टेलि मानि सियारजों जाबजों आलनाजों फालेंजों गोलैहैगोन आरो बेसेसो गोलैगोन जायखि जाया मानि फैथारब्ला मानि डिजाइनखौ लानानै एसे खम बेसआ जालायबावगोन आरो नायनाय मानि नोंथाङा थाब फै दामानि दा बानायस्लाबनो हायाखै बिराथ बे हाबानि बोथोरना गाबोन ओरैनो आटथासो फुङाव फैयोब्ला ओरैनो आट न'थासोआव मोनफैनाय खालाम बेलासियावबो थायो थानायालाय